نقلی سفر کے اختیار وہی ہے کہ پہلے آج سے بیس سال پہلے کی بات ہے جو پہلے تو گاڑی بھی نہیں ہوا کرتی تھی کہیں بھی جانا ہو ڈاکٹر کے یہاں چاہے کہیں دور سفر کے لیے تو وہاں جانے کے لیے ایک روت ایک رات پہلے ہی سب کچھ تیار کرنا ہوتا تھا اور اس کے بعد بیل گاڑی تھا اور رکسے تھے جو جس سے وہ آدمی بیٹھ کے جو کھینچا جاتا تھا سائیکل کی طرح اس سے اس کے بعد زیادہ تر تو پیدل ہی چلا جاتا تھا اور وہ بیل گاڑی تھا اس سے آدمی اکثر سفر کیا کرتا تھا کافی پریشانی ہوتی تھی راستے بھی یہ ٹھیک سے نہیں تھے روڈ بھی گڈھے گڈھے تھے چلنے میں جی بہت کافی پریسانی ہوتی تھی آج کل تو ایسا ہو گیا ہے کہ ٹریفک اتنا جام ہوتا ہے الگ الگ قسم کی گاڑیاں نکل گئی ہے دس بیس روپیہ لے کر کے کافی دور تک پہنچا دیا جاتا ہے دس کلو پندرہ کلو اور ودیش جانے کے لیے بھی اب تو جہاز ہو گیا ہے تو اب تو ایسا پریشانی نہیں ہے اب تو بہت اچھی نئی نئی قسم کی گاڑی آٹو رکسا بہت سارے ہو گئے ہیں پہلے تو ایسا کچھ نہیں تھا اب تو ترقی بہت کر لیے پہلے تو بہت پریشانی ہوتی تھی کہیں جانے کے لیے دہلی جاؤ تو پانچ چھ دن لگ ہی جاتا تھا اب تو چوبیس گھنٹے کے اندر ہی پہنچا دیا جاتا ہے پہلے کا وہ جو کچھ الگ ہی تھا اب ویوستھا تو بہت ہی اچھا ہو گیا